हैलो ठीक ऐ कुत्थु'आं बोल्ला ने अच्छा सनाओ हां हां करगे अच्छा केह् गल्ल हियां अच्छा अच्छा ठीक नेईं नेईं समान साढ़े कश पूरा पेदा ते आई जाह्गे अस

ऐ ते चलो देई औड़ओ तुस ञारां ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ घट्ट कि'न्ने दस चलो दस देई ओड़ेओ ज्हार रपेआ घटाई उड़ेआ नेईं नेईं द'ऊं कुत्थै घटाना अस बी भाई इ'यै होंदा कि जगराते करगे चार पैसे बनी आंङन तुस पल्लेआं घटादे ते फिरी अस बी समझने तुसें अच्छा दिनै कराना जां शामीं अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ ते लैन बी भेजी ओड़ेओ तुस अपने आदमी केह् पता अस पता नेई चलै फ्ही भलां असें कुत्थै जाना ठीक ऐ ठीक ऐ ऐ ठीक ऐ अच्छा